हलो जी कौन जी जी जी मैं डॉक्टर आंशिका बात कर रही हूँ जी बोलिए जी मेम बोलिए जी जी जी बेबी जी बाेलिए अच्छा क्या हुआ है आपको अच्छा शुगर है आपकी आपने किसी डॉक्टर को दिखवाया है क्या अच्छा अच्छा आप शायद आएं हैं मेरे पास हाँ हाँ याद आया आप मेरे पास आए थे

जी जी जी हाँ हाँ एक बार आए थे आप जी हाँ हाँ अच्छा तो अभी वो आपको और क्या हो गया आपकी सुगर की दवाई आप ले रहे है ना अच्छा अच्छा हाँ आप कुछ काम वाम करे थे क्या जो हाथ पाऊँ इतने दर्द कर रहें आपके हाँ हाँ अच्छा आप थोड़ा काम वाम मत करिएगा मतलब आराम करिएगा आप और दवाई गोली में अभी आपको मेसेज कर दे रही हूँ तो आप वो मंगवा लीजिएगा किसी से क्योंकि में तो अभी बाहर हूँ तो क्लीनिक पर हूँ नहीं तो में अभी आपको देख नहीं पाऊँगी तो आप मुझे परसों आ के दिखा दीजिएगा परसों मैं आ जाऊँगी जब तक में आपको मेडिसिन वग़ैरह सब मेसेज कर दे रही हूँ तो आप किसी से घर में जो भी हो आप के बच्चे वग़ैरह उन से मंगवा लीजिएगा और खा लीजिएगा में आपको बता दूँगी कि कौनसी दवाई कैसे लेनी है है ना और थोड़ा हरी भरी सब्ज़ी वग़ैरह खाना है हेल्दी खाना खाना है जिसे थोड़ा ताक़त वग़ैरह आए ठीक है बाक़ी में आपको मेडिसिन वग़ैरह दू दूँगी और जो आपकी सुगर की चल रही थी वो वाली आप चलने दीजिए वैसे ही उससे कोई दिक्कत नहीं होगी है ना ठीक हे ठीक हे हाँ हाँ मैं आपको मेसेज कर दूँगी दवाई गोली का नाम लिख कर आप किसी से मंगवा लीजिएगा है ना जी जी ठीक हे ओके धन्यवाद